हैलो अंजी हैलो अंजी एह् मेरे बाल झड़ा दे पैह्लें अच्छे बाल थे मेरे झड़ा दे न बड़े बड़े बाल थे मेरे चिट्टे गेदे बाल होइये हू'न निक्के निक्के होइये मूहें बिच दाने जन बनी जंदे खारश होंदी ते ते बड़े इं'या न मुहैं बी खारश ते सिरै गी बी खारश ते बाल बी झड़ी गे ते मूहें गी दाने बी निकली गे बड़ी तकलीफ होई मेरे पुत्तर बच्चा इस बारी में कुछ निं खाद्धा जान गै निं आई ऐ अक्खीं निं लभदा ओह् उमर सत्तर साल सत्तर साल आं सत्तर साल मेरी उमर ऐ ते मूहैं बिच दाने न होर बाल मेरे चिट्टे होइये होर निक्के निक्के बाल होइये होर बड़े अच्छे बाल थे हू'न चिट्टे होइये ते मूहां च दाने निकली गे ते सिरै च बड़ी खारश होई बड़ी तकलीफ बड़ी

हैलो अंजी अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ प्ही ठीक ऐ